काणकोण जिल्ल्याच्या अर्थवेवस्थेंत म्हत्वाचे कांय थळावे व वेवसाय म्हणजेच टुरीजम काणकोणांत टुरिजमा खूब चलता तशेंच कॅजू प्लांटेशन इंडस्ट्री आसतली मागीर लोकल बिजनस आसतलें तशेंच फार्मींग आसतली फार्मींग आनी काळा प्रमाणे हे उद्देग वेवसाय बदलल्यात तांकां खंयचे चॅलेंजीस म्हणल्यार आतां काजू फॉर एग्जाम्पल काजू सगळ्यां लोकांगेर आतां काजू आसा आनी काजूची जी रेट आसा ती खूब कमी मेळटा खूब जाणांगेर प्रोडक्शन काजूचें येता त्या कारणांत लोकांक ती रेट मेळपाक मातशी मुश्कील जाता आनी ज्या प्रमाणे लोक त्या प्लांटेशनांत काम करता त्या प्रमाणे तांकां ती रेट मेळना अशें लोकूय म्हणटात की रेट कमी जाता रेट तांकां मेळना पावना अशी म्हणून आनी तशेंच लोकल बिजनस म्हणल्यार काजूचो सोऱ्याचो बिजनस खूब चलता हांगा आनी चॅलेंजीस काजूच्या बिजनसाक आय मीन हाका सोऱ्याच्या बिजनसाक म्हणल्यार फकत एक सिजनल एक थोड्यां म्हयन्यां खातीर एक दोन म्हयन्यां खातीर हो चलता सोरो आनी बाकीचें काय बाकीच्या दिसांनी हो सोरो मेळना सो आनी टुरीजम इंडस्ट्रीक म्हणल्यार टुरीजमाक आतां सगळ्या कडेन सगळे कडेन बिचार आतां शॅक्स आयल्यात सगळे कडेन बीचार आतां एक्टिवीटीज आयल्यात सो तांकांय बी मातशें टुरीस्ट अट्रेक्ट करपाक मातशें मुश्कील जाता आनी तांकां टुरीस्ट मेळनात मेळना आशिल्ल्या कारणांत तांकांय बी मातसो प्रोफीट जावपाक मात्शें लॉसांत वतात ते सो तशें आसा